छो जो हर कंहिं जी सोच पंहिंजी आहे हुन खे लॻंदो आहे की जीअं कहिड़ो माण्हू पढ़ियलु लिखियलु आहे त पढ़ियलु लिखियलु माण्हू सुठो मतिलबु संस्कारी हुजणु ज़रूरी आहे पढ़ाई लिखाई आहे वधीक वधीक पढ़ियलु लिखयलु आहिनि या पहिरीं कंहिं टाईम में पढ़ाई ॾाढी घटि हूंदी हुई अॼोके टाईम में पढ़ाई ॾाढी वधीक आहे वरी हो भेद भाव करनि या कंहिं खां ॻाल्हाइण में थोरो उन्हनि में ॾाढो अचे परिवर्तन या जेके पाण चऊं था की यार जीअं उन्हनि मैं अची वञे त अॼोके टाइम में छा आहे पढ़ाई ॾाढी सुठी आहे की जो पढ़ियलु लिखियलु माण्हू आहे ॾाढो सुठो थो मतिलबु करे लेकिन उन में संस्कार सुठा हुजणु खपनि पढ़ाई लिखाई सां गॾु संस्कार ज़रूरी आहिनि अगरि पढ़ाई लिखाई वधीक थियलु आहे संस्कार कान्हनि त हो पढ़ाई लिखाई कहिड़े कम ई कान्हे त उहो कंहिं खे सुठो ॻाल्हाए या सुठो पंहिंजे साम्हूं अचे त उहो ॾाढो ॾुखियो आहे अगरि उन में संस्कार अगरि सुठा आहिनि छो की पढ़ाई खां पहिरीं घर जा संस्कार ज़रूरी आहिनि संस्कार आहिनि पढ़ाई थियलु आहे सुठी त ऊ कहें जे सामूं ईंदो सुठो ईंदो हो केवल पढ़ाई सुठी थियलु आहे संस्कार आहिनि कान वॾे खां कीअं ॻाल्हाइणो आहे कीअं कंहिं खे छा मतिलबु महत्व बि ॾियणो आहे त उहो ज़रूरी आहे त अॼु के टाइम जे हिसाब सां मुंहिंजी सोच जे हिसाब सां पढ़ाई जे अलावा पढ़ाई सां गॾु गॾु संस्कार बि ॾाढा ज़रूरी आहिनि अॼु कल्ह ॿारनि में जो की टी वी ॾिसनि था या ॾिसी करे थोरो आहे घटि वधि ठीकु आहे मिड़ई संस्कार ज़रूरी आहिनि कुल मिलाए पढ़ाई खां गॾु